और उसमें मुझे तीन प्रकार के जार मिले है एक छोटा जार एक बड़ा जार और एक जार मुझे जूस के लिए मिला है और उस में से छोटे जार में मैं चटनी पीसती हूँ जिससे मेरी चटनी बहुत चिकनी और बहुत अच्छी पीस आती है और उससे बड़े जार में मैं अपनी सब्ज़ियों के लिए मसाला तैयार करती हूँ और सब से बड़े जार में मैं जूस मिल्कसेक बनाती हूँ और और जब से मिक्सी आई है तब से मुझे अपने हाथों से चटनी और मसाले मुझे पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और इसी लिए जब भी मेरे घर पर अचानक से कोई मेहमान आ जाता है तो मैं घबराती नहीं हूँ क्योंकि अपनी इस जल्दी से मिक्सी निकाल कर उस में उनके लिए जूस बना सकती हूँ जूस बना कर उन्हें देती हूँ और मिक्सी में मैं जल्दी से मैं चटनी और मसाले पीस कर मैं मेहमानों के लिए खाना भी रेडी कर लेती हूँ और पहल मुझे खाना बनाने में बहुत देरी हो जाती थी क्योंकि मुझे हाथ से चटनी और मसाले कूट कर फिर खाना बनाना पड़ता था लेकिन मिक्सी आने की वजह से मुझे मेरा खाना बोहोत जल्दी बन जाता है क्योंकि मैं मिक्सी में ही चटनी और मसाले पीस लेती हूँ इस लिए मेरा खाना बहुत जल्दी बन जाता है और इसी लिए मुझे ये प्रोडक ले कर बहुत अच्छा लगा